जोंनि गामियाव माबा वाटार साप्लाइनि वाटार साप्लाइ दासो फैदों बे प्रजेक्टआ प्रजेक्टआ फैनानै दा खामानि माव मावगासिनो दङ जोङो दासिमलागै मोनाखै

होनबा माबा औवा देफोरखौ दाबो मोनाखै जोङो मा बुङो आयुसमान कार्डबो बानायदोंमोन आयुसमान कार्डआ जोंनि जा बेरामफोरनि माबा फैसानि माबा राहा खालामनाय बिदिनो जोङो आयुसमान कार्डफोरखौबो मोनदों जोङो जा जिल्लानि माबा माइरंफोरखौ माबा माइंरफोर खौबो बा किजिल' सासे मानसिखौ बा किजिल' होयो बा किजिल' मोननो मोनो जोङो